तेल जिस बर्तन में लगा होता है उसको हम लोग झाड़ से साफ़ करते हैं पहले और हम लोग तो पुराने युग के आदमी है ज़्यादा उम्र दराज हैं तो उसमें जो है सो उसके बाद झार और चिकनी मिट्टी से साफ़ करते हैं चिकनी मिट्टी से साफ़ करने के बाद फिर भी चिपचिपाहट अगर खत्म नहीं होती है तो हम साबुन का प्रयोग करते हैं सर्फ़ का प्रयोग करते हैं लेकिन साबुन से अब के ज़माने में साफ़ करने के बाद उसमें चिपचिपाहट अगर रह जाता है और गंध मारने लगता है तो फिर हम लोग पुराने युग के आदमी हैं हम तो कोशिश करते है कि झाड़ से साफ़ करें उसको साबुन से साफ़ करने से ज़्यादा बेहतर है फिर चिपचिपाहट नहीं खत्म होती है तो चिकनी मिट्टी और झाड़ से साफ़ करते हैं उससे नहीं होता है तो कोयला लाते हैं उससे साफ़ करते हैं फिर भी चिपचिपाहट नहीं ख़तम होती है तो साबुन अनेक प्रकार के आते हैं उसमें सर्फ़ है वीम पाउडर है यह सब आता है और क्या कहते हैं जो उससे भी अगर गंध मारने लगता है तो कोशिश करते हैं जे छार और साबुन मिला के ही साफ़ कर दे तो अच्छा बेटर है इससे बेटर और कुछ नहीं है लेकिन फिर भी चिपचिपाहट नहीं ख़त्म होती है तब साबुन से ही साफ़ करके हम लोग छोड़ देते हैं और साबुन से साफ़ करने के बाद उसमे गंध स्मेल आ जाता है तो भीम भीम पाउडर का प्रयोग करते हैं भीम पाउडर जो है सो थोड़ा कॉस्टली है और अपने यहाँ अपने परिवार में ये अच्छा नहीं लगता है इस लिए हम लोग छार से ही साफ़ करके छोड़ देते हैं